लायटीचेर उलोवपाचें म्हणल्यार लायट जेन्ना आमची केन्नाय वता वता म्हणल्यार अशी आमची लायट एक एक दीस अशी लायट वचना गेली जाल्यार रोकडीच येतात पूण केन्नाय लायटीचें खंयीय काम चालू आसा जाल्यार एक स वरां बी वता त्यावेळार आमकां इतलोसो फरक पडना कारण जे पळय आमचें आधुनीक म्हणजे पयलीं काळासून जें मिरसांग वाटप किंवा उदक हाडप हें ज्यो काही गजाली आतां लायटीचेर चलिल्ल्यो आसात त्यो गांवान तितल्यो ना कारण मिरसांग ही आमी रगड्यार फातरीर अशी वाट्टात मागीर उदक आमी बांयचें हाडटात आनी वारें जर म्हणपाक म्हणलें म्हणलें जाल्यार आमच्या नैसर्गीक रितीन जें वारें गांवान आसा तें सदांत चालूच आसता तेजे खातीर आमकां कांयच प्रोब्लेम असो ना आतां पणजे सारकिल्यांचे फ्लॅटान रावता तेंकां हेजो त्रास जातात पूण तेंकां एक तेंचें कडेन इनवर्टर ते दवरतात पूण गांवान हें काहीच आमचें यूज जायनात कारण आमकां नैसर्ग नैसर्गीक रितीन जें किदें आसा तें अजुनूय आमच्या गांवांनी टिकून आसा